म्हाका जितलें याद आसा त्या प्रमाणे म्हाका दिसता ल्हान आसताना म्हणजें हांव खूब ल्हान आशिल्लें आनी म्हज्या मामाल्या गांवांत आमी सुट्येंत दर सुट्येंत खेळपाक वतालीं मे म्हयन्याच्या तेन्ना थंय बैलांच्यो धिऱ्यो जाताल्यो आतां खंय तरी ती प्रॅक्टीस करप बंद जालें कारण तें इलिगल म्हणटात आनी तेका गोआ गव्हर्मेंटाची किंवां आमचे गोंय सरकाराची ताका ते धिऱ्यो करपाक मान्यताय ना बट म्हाका तेज्या बद्दल चड अशी म्हायती ना पूण हांवें तें ल्हान आसतना पळयलां आनी तें अनभवलां